ओ खेती करयलऽ लोकके पूर्णियामे धान गेहूँके फसल जे उगबैत छै तऽ अगर नदीसँ पोखरिसँ पानि नहि मिलैत छै तऽ बोरिंगसँ दय पड़ैत छै लाइनसँ द्वारा बोरिंग लगाके दय पड़ैत छै धान गेहूँ मक्कै एहि चीजमऽ लगबय ओहिमे पोखरिसँ दय पड़ैत छै पानिकऽ से बोरिंग लगाकऽ नहि पानि दतय तऽ पानि धान गेहूँ मक्कै सुखि जेतय नहि कोनाकऽ हेतय फसल कोना हेतय तैं लयकऽ बोरिंग लगाकऽ बोरिंगसँ दय पड़ैत छै पानि पटबऽ पड़ैत छै पानि पटतै तखन न खेती सभ नीकसँ हेतय फसल नीक जकाँ हेतय तैं लयकऽ बोरिंगसँ पोखरि ओखरिसँ या फिर नदीसँ जे भी चीजसँ हौ तऽ बोरिंग द्वारा पानि पटबय पड़ैत छै द्वारा बिना पानिकऽ कोना कोइ फसल हेतय कोइ भी फसल बिना पानि द्वारा नहि न होयत छै तैं लऽकऽ बोरिंग लगाके तखन पटबय पड़ैत छै पानि पोखरि हो नदी हो या फिर जो